प्राकृतिक संसाधन तऽ तऽ मतलब वएह पेड़ पौधा पानि सभसँ मुख्य चीज तऽ पानि पेड़ पौधा बहुत सुपौल जिलामे छै आओर पानि छै इएह छै वएह छै प्राकृतिक संसाधन आओर प्रदुषणके समस्या कोनो खास सुपौलमे नहि छै एहि दुआरे कि एतऽ समस्या वएह बारिशक समयमे बाढि आबि जाइत छैक सुपौल जिलामे तऽ लोक कनी ई सबसँ बड़का समस्या बाढ़िके छैक सुपौल जिलामे आसपासमे स्वच्छता राखै बदलाव तऽ बहुत छै सुपौलमे तऽ बहुत बदलाव भेलै हँ जे हम तऽ देखैत छियैक बिहारमे एकटा सुपौलो एहन जगह छै जतय कि साफ सफाइ बहुत बढ़िआँ छै आओर एखन सच्छ्तापर जे छै से बहुत बदलाव देखल जा रहल छै ग्रामीण स्तरपर डिब्बा वगैरह पञ्चायतमे ई सब देल गेलै हँ आओर कूड़ा करकट उठाबय लेल पूरा बहाल भेल छै आदमी सब तऽ ई सब चीज एतय चलि रहल छै तऽ आब कटाइपर कटाइ तऽ चलैत छै ई तऽ एकटा कुरीति भए गेलै हँ समाजके वन जतेक लगाबै नहि छै पेड़ पौधा लगाइयो भए रहल छै लेकिन कटाइपर अगर ध्यान देल जाइ तऽ मतलब ई सब चाहै छथिन अगर अफसर वगैरह तऽ नहि आबै छै तऽ एहिपर कनी जोर देबाक जरुरी छै आओर जतेक भी मानि लिअ ऑफिसर वगैरह छथि एहिपर कनी ध्यान देताह ने तऽ ओ ठीक रहतै किया तऽ जगह जगह लोक ओकरा खोजि रहल छै